हाँ मुझे पाँच तारीख़ याद हैं छः दिसंबर दो हज़ार एक पाँच नवंबर दो हज़ार तीन छः अक्टूंबर दो हज़ार आठ पाँच जनवरी दो हज़ार नौ छः फरवरी दो हज़ार दस